टेक्नोलॉजी बैंकिंग और बीमा जो असांजी लाइफ़ ते लाइफ़ ते इलाही सुठो असरु पेई रहियो आहे असां हाणे बैंक जे धका खाइण सां बची रहियां आहियूं पहिरां मौसमु ख़राबु थिअणु ते ठं थधि वधीक थधि पएण सां बारिश थिअण ते असां बैंक अॼु ज़रूरु वञिणो पवंदो बैंक जे कम जे लाइ हाणे इहो हाणे इहो नाहे असां घर व वेही करे सॼो बैंकिंग जो कार्य करे सघंदा आहियूं मां पंहिंजे पाणि बैंकिंग जो कार्य करे सघंदा आहियूं बैंक ऑटो बैंक सां असां पैसा पेमेंट करे सघंदासीं सघंदसि यू पी आई जे थ्रू बैकअप प पैसा पे करे सघंदा अ आहियूं प पैसे जो ट्रांस्फ़र आसानी सां करे सघंदा आहियूं कई तरीक़े जी सुविधा असांखे बैंको बैंक यू पी आई सां प्राप्त थी वेंदी आहे जिस जिस जीअं करे असांखे ॾाढो लाभ थी रहियो आहे बैंक बीमा बीमा जो बि पा हाणे बैंक बि बीमा जो कार्य कंदा आहिनि बैंकुनि सां बैंकुनि जो बीमा जो कार्य असां आसानीअ सां करे सघंदा आहियूं हाणे ऑटो दिबेट सां बीमा जी पॉलिसी जमा थी रहनि थी रहंदी आहे आसानीअ सां जमा थी रहंदी आहे बि हाणे आटो डेबिट से ई ब बीमा जो कमु थी वेंदो आहे